खाने के मामले में देखा जाए तो स्वाद को लेकर हमें ज़ादा अच्छा सोचना चहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नुस्को के ऊपर स्वाद अच्छा हो खाने का क्योंकि नुस्को नुस्को के अलावा भी जैसे की किसी को नमक ज़्यादा पसंद होता है तो किसी को नमक कम पसंद होता है तो हमें आगे वाले का स्वाद देखना चहिए कि वो कैसा खाना खाना चाहता है कोई मिर्ची ज़्यादा खाता है तो कोई कम मिर्ची खाता है तो उसके हिसाब से हमें उसको बना कर देना चाहिए और अच्छे अच्छे हम अविष्कार करके भी खाने को बदल सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं सब्जियों में आप देखे देखा जाए तो सब्जियों में आप खूब अच्छी अच्छी वैराइटीज़ बना सकते हैं खूब अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं जिनको हम अच्छे से पका सकते हैं और लोगों को खिला सकते हैं और स्वाद बढ़ाने के मामले में खूब अच्छे भी मसाले आजकल मिलते हैं बाजारों में जैसे कि एम डी एच मसाला हो गया एवेरेष्ट का मसाला हो गया आजकल मैगी मसाला भी खूब अच्छा चल रहा है जो खाने का स्वाद बढ़ाता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं